जयपुर ज़िले के विकास मामले में प्रमुख चुनौतियाँ आती है यहाँ की स्वच्छता को लेकर यहाँ पर काफ़ी सारी स्वच्छता को लेकर चीज़ें की गई है फिर भी लोग यहाँ पर कचरा करते रहते हैं बेहतर बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर अपने घरों के आसपास कचरा न फैलाएँ तो यह जगह और बेहतर बन सकती है जैसे यहाँ पर एयर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है